अह हँ

हँ बाजू हँ हँ हँ देखैत छिऐ देखैत छलियै देखैत नहि छिऐ देखैत छलियै सस्ता जिन्दगी महँगा सिन्दूर बहुत नीक छै हँ हँ हँ दहेज पर छै एकर स्टोरी हँ मैथिलीमे देखने छिऐ एगो कहिआ हरब दुःख मोर विद्यापति कऽ हँ हँ ओहिमे महादेवक कहानी छनि हँ आ ओना ओना चलैत छलै पहिने ओ एगो सौभाग्य मिथिला चैनल तऽ ओहिपरमे अबैत छलै जङ्गला मङ्गला सीरियल मैथिली हँ हँ आओर अबैत छलैहँ कए रङ्गके अबैत छलै हमरा तऽ आब ध्यानो नहि अइ सौभाग्य मिथिला बन्द भए गेलै लेकिन बहुते रङ्गके अबैत छलै ओहिपरमे मैथिली सीरियल सब हँ मैथिली स्टोरी एहन होयबाक चाही जे कि सबके नीक लागै ओहिमे तऽ ई छै जेहन दहेज पर कोनो धार्मिक पर समाज पर समाज समाज समाज सुधार पर ई सब होइत छै मैथिलीमे तेहन बढ़िआँ लोककेँ देखैओमे नीक लागतै आ सु सुनैओमे नीक लगतै सबकिछु होयतै होइत छै एँह हँ कहू हँ हँऽ छठिमे हँ छै ओएह होइत छै छठि दिवाली सबपर का जे मिलल जलल होइत छै तऽ कनि बेसी नीक लागल देखैमे हँ परिवारिक कहानी हँ हँ ओएह होइक चाही ओएह होइतै एक्टिङ्ग तऽ नहि अबैया तहन किछु किछु करायब कए लेब लेकिन एक्टिङ्ग नहि आबैया एक्टिङ्ग सब नहि कहिओ कयलहुँ हँ तऽ हम तहन माएक रोल कए लेब से महराज माएके रोल देबे तऽ करब हँ ओहिमे हँ एकदम करब बढ़िआँ हँ हँ हँ हँ हँ छै छै साउसोके रोल कए लेबै लेकिन माएके रोल बेसी नीक करबै

आन हँ ठीक छै ठीक छै अच्छा ठीक छै